सैमा फाग्ला अरब्ला सैमा फग्ला अरोब्ला माबा मुलियाखौ रजानि जायो जोङो रजानि होयो आंनि फंबाइआ सैमा फाग्लाजों अथजादोंमोन ओमफ्राय रजानि मुलि लायनानै लोंहोदों फुङावनो जेबबो जाया माया मुलिखौ लोंहोनांगौ ओमफ्राय मुलिखौ लोंहोनानै इजों सानसे थानांगौ न'सिङाव जेरावबो थांनो मोना दै गानो मोना बाथनो मोना आमफ्राय माबा गोखै सायाफ्रावबो थानो मोना बिदिनो सानसे थादों जेबबो जाया लोङा आमफ्राय मोनाब्लासो ओंखामखौ मोनजायो आरो आंनि फिसाफ्राबो सानै फिसाज्लाफ्रा अरजादोंमोन सैमाजों सैमायालाय मोजांमोन होनब्लाबो आङो गिनानै मुलि होबाय ओमफ्राय बिदिनो सानसे न' सिङावनो दोनदों आं फिसाफोरखौ सानसे न'सिङाव जेबबो जाया लोङा आरो एसे दिखुरा दिखुरानालाय बेसोरो दा महयबा थांला बायनाय होननानै दर जोबथेनानै दोनदों आं फुङावनो मुलिखौ लोंहो खाबाय सानसे जाया लोङा एरैनो थाहोबाय आमफ्राय मोनाब्लासो ओंखामखौ होबाय आं बेदिनो सानसे मोनजाया बेदिनो जादों ओमफ्राय खेबनै लोंनांगौ मुलिखौ दिनै खेबसे लोंब्ला सानसेसो सानैसो थाना आरो खेबसे लोंबाव बिदिनो आरो थाबाव नांगौ दै बारनो मोना दैनो मोना दै दै गुसु दैआखौबो लोंनो मोनखाया ओंखामबो मोनजाखाया सानसे मोनाब्लासो मोनजा खायो